जय झूलेलाल असांजे हिते माना वर्क में सभु सुठो ई सिंधी कढ़ाइयूं सुठियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंखे हुर्मूचो कांच बि भरींदा आहियूं ड्रैसुनि ते ऐं ॾाढियूं हीअं शयूं ठाहींदा आहियूं ऐं हुर्मूचो हूंदो आहे ऐं सराई उनखे क हीअं चैन चैन बि चवंदा आहियूं ऐं सराई बि चवंदा आहियूं ऐं आक थींदी आहे खॼी थींदी आहे ॾाढो कुझु हीअं सिंधी कढ़ाइयूं इलाही हूंदियूं आहिनि ऐं सभु सुठियूं लॻंदियूं आहिनि कीअं भई टेबल पोशु अॻिए ॾाढा इहे ठाहींदा हुआसीं मेटी जा हुनमें ॾाढो सभु सुठा ठाहींदा हुआसीं स्कूल में हूंदा हुआसीं सभु सुठो सुठो सिंधी कढ़ाई ॾाढी हलंदी हुई ठाहींदा हुआसीं असां जय झूलेलाल